ते में बनाई दा हा मेरे घर में कुतै शिफ्ट कीता हा ते मेरे घर च ना किचन दा समान निं हा में सोचेआ जेह्ड़ा होंदा किश बाह्रा दा गै मंगोआई लेन्ने आं में सोचेआ बाह्रा दा गै मंगोआई लैन्ने आं में नोआया पैसे बी पेमेंट बी देई ओड़ी ओह् बी करी ओड़ेआ आर्डर बी करी ओड़ेआ बंदा आया देने गी उ'नें पैह्लें मिगी फोन कीता पैह्लें पैह्लें ते इन्ना लेट आया बीह् मिंट दस्से दे हे ते ओह् लाइयै आया त्रीह् चाली मिंट ते में उसी फोन करियै बी पुच्छेआ बेइया कुत्थै पुज्जे मिगी जलदी चाहिदा भुक्ख लग्गी दी फ्ही में सोचेआ पुच्छना कुत्थै पुज्जे कोलै धोडी औना ते में दो त्रै बारी फोन कीता उ'नें चुक्केआ गै निं इक बारी चुक्केआ ते इन्ना सड़े दा पेआ सड़े दा पेआ इ'यां जि'यां कोई मुफ्त दान करै दा होंदा जि'यां मी किश देआ दा नेईं होंदा जि'यां पैसै नेईं हैन दित्ते दे उसी इ'यां दान करै दा देआ दा मुफ्त दी देआ दा ते में उसी पुच्छेआ बेइया कुत्थै पुज्जे ओह् इन्ना सडे़ दा पेआ खलाई ओड़ना तुसें गी केह् होआ दा तुसेंगी पंज मिंट बलगी नेईं सकदे पंज मिंट लेट होई जाह्ग ते केह् होई जाना ते मेरे कन्नै कुसै कदें इन्नी बुरे तरीके कन्नै गल्ल नेईं कीती ऐ ते कीती दी बी होग ते अपना बंदे होने अपने बंदे जोरियै किश आक्खो ते खौह्रा नेहा कोई इ'यां डांटी लैन ते कोई इ'यां नेईं ना किश होंदा नेईं ऐ अगर बाह्रा दा बंदा कोई थुआढ़े कन्नै करी जा इ'यां ठग्गां ला दा ते तुसें गी खुंदक चढ़दी ते ओह् आया में सोचेआ औंदा ते औंदा नेईं औंदा ते जाए में सिद्धा उसी फोन नेईं कीता सिद्धा उत्थै हट्टिया फोन करी ओड़ेआ जित्थै असें कम्पलेंट पाई ओड़ी फिर थोह्डा बंदा नेईं आया अजें धोडी ते उ'नें ते उ'नें उसी बंदे गी फोन करी ओड़ेआ होना कि तुस कुत्थै गेदे फ्ही ओह् बंदा फोन करदा कि मैडम जी अ'ऊं आवै दा हा तुसें उत्थै की फोन कीता में सुनने गी तू मिगी मुफ्ते दी गालां देआ दा हा तू मिगी मुफ्ते दी रुट्टी देआ दा कोई स्हान करै दे केह् इन्ना सड़े दा पवै ना तू मेरे उप्पर फ्ही आया आया पुज्जी गेआ ते जिसलै रुट्टी देआ दा हा ओह् ते इन्ना सडे़ दा दिक्खै दा हा इन्ना इ'यां मेरे उप्पर जि'यां कुसै कुसै बंदे दी नजर गै भैड़ी होंदी होऐ लग्गै दी ही इन्ना इ'यां बंदे गी इ'यां अनकमफर्टेबल करै दा हा ओह् बंदा ते बिंद शैल नेईं हा मन नेईं हा करै दा मेरा ते में थुआढ़े कशा कदें किश आर्डर नेईं करदी इस हट्टिया ते में कदें किश आर्डर नेईं करदी ते में कीता फोन दबारा ओह् गेआ रुट्टी देइयै ते में दबारा फोन कीता हट्टिया में उ'नें गी सनाया कि भाई में थुआढ़े कशा इन्ना मंगोआए दा हा तुस में थुआढ़े कशा पैह्लें बी इन्नी बारी किश नुआया एह् नेहा स्हाब कदें नेईं होआ तुसें जे जेह्ड़ा तुं'दा वर्कर भेजे दा हा ते ओह् किन्ना सडे़ दा हा में इ'यां जीरो रेटिंग देनी थुआढ़ी हट्टिया गी कि इन्ना सडे़ दा बंदा पेआ मेरे उप्पर फ्ही ओह् माफी मंगन लगी पे मैडम जी ओह् नमां बंदा हा किश नेईं होंदा थुआढ़े आस्तै अग्गें आस्तै कुसै होर गी भेजगी उसी नेईं भेजगे में उ'नेंगी आखेआ इन्नी दुनिया ऐ शरीफ लोग न एह् नेहा सड़े दा बंदा रक्खे दा तुसे तुं'दी हट्टी दा नां खराब करै दा ऐ बस माफियां मंगा दे हे में आखेआ में नेईं दबारा थुआढ़े कशा किश नेईं मंगोआना